म्हाका न्ही म्हजो एक हे संन्डे कमिंग संन्डे म्हाका म्हजें चलयेचो बड्डे आसा सो म्हाका न्ही म्हणजे नुस्तें तुमचे कडेन कितें एवलेबल आसा

हय सो यें पापलेट म्हाका कशें किलो पडटलें रेट कशी कितें आसा आनी विसवण

ओके सो ती पोस्तां तुमी म्हणजे तुमी मारून क्लिन बी सगळें करून दिता न्ही ओके ओके पूण ओके आनी होम डिलीवरी करता कांय आमी अमके येवपाचें व्हरपाक ओके ओके ओके सो म्हाका एक ना म्हजें हांगा परवरी पड परवरी ऑफीस बरें ओके सो म्हाका तुमी एक सद्या तरी म्हाका एक चार किलो म्हाका पापलेट दवरात आनीक एक एक पांच किलो इस्वण दवरात म्हाका तुमी मेळपाक शकतलो न्ही होय होय पूण मागीर आनी मागीर हांव कितले लोक जातले ते प्रमाण मागीर डिस्कस करून मागीर तुमकां एडिशनल कितें जाय तें सांगतां मागीर कितें ऑफर आसा बरें ओके पूण फ्री कितें विस्वण घेवपाचो फ्री म्हाका बांगडे दी पूण बांगडे मोटे आसा मोटे आसा न्ही बरें ओके सो म्हाका दोन किलो दी तुमी कितें फ्री आसा तें म्हाका संन्डे अरावंन्ड फोर टू फायव पी यम म्हणजे चार ते पांचाच्या मदी दी कित्याक बड्डे सांजचो ना संन्ड संन्डे दिवंक शकता तुमी बरें ओके आं ओके बरें बरें ओके ओके सो म्हाका तुमी आज सांजचे म्हणजे पाचांक पाचांक अशें धाडात बरें बरें बरें ओके बरें